باورچی خانے میں مختلف برتنیں ہوتی ہیں ان میں ایک کوکر ہے کوکر میں چاول گوشت سبزیاں وغیرہ بناتے ہیں چاقو اس سے سبزیاں وغیرہ کاٹنے کا کام آتا ہے ہوٹ پوٹ ہوٹ پوٹ میں روٹی بنا کر رکھتے ہیں تاکہ روٹی گرم رہے کڑھائی کڑھائی میں مختلف سبزیاں بھونتے ہیں پکاتے ہیں برتن اسٹینڈ ہے برتن اسٹینڈ میں مختلف برتنوں کو رکھا جاتا ہے گیس چولہا اس پر رکھ کر کھانا وغیرہ بناتے ہیں چمچ چمچ کا استعمال سبزی وغیرہ نکالنے کے لئے کرتے ہیں چھلنی اس سے آٹا وغیرہ چھانتے ہیں تاکہ چوکر نکل جائے ہانڈی ہانڈی کئی قسم کے ہوتے ہیں بڑی چھوٹی اس میں بھی مقدار کے حساب سے لوگ کھانا وغیرہ بناتے ہیں بیلن چکلا بیلن سے روٹی بیلتے ہیں چکلے پر توا توا پر روٹی سیکنے کا کام کرتے ہیں جگ گلاس جگ گلاس کے ذریعہ خود پانی پیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پانی پلاتے ہیں